ग्रामीण क्षेत्रों को यह है पारम्परिक पारम्परिक खेल है जो बहुत पूर्वजों से पहले ही किरकेट किरकेट खेलना होता है जैसे कि ह कि बहुत सारे गेम हो गया खेलने के लिए और यहाँ भी कभी कभार टूर्नामेंट भी हो जाता है टूर्नामेंट भी होता बहुत सारे किरकेटर और यहाँ मिल में बहुत प्रकार के बोह खेली बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ देखने के लिए और इसमें यह भी होता है बहुत दूर से आते टूर्नामेंट भी होता है खेला भी जाता है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए और यहाँ यहाँ किसी भी प्रकार की भी सुविधा होता है यहाँ और यहाँ गेम गेम किरकेट खेलने के लिए बहुत दूर के लोग आते हैं देखते हैं टूर्नामेंट भी होते हैं और पूरे फैमली के साथ देखा जाता है बहुत ही अच्छा लगता है जो पारंपरिक खेल हैं हमारे लिए बहुत पकार हक्की किरकेट बहुत प्रकार के है यह

बहुत लोग तो आते भी हैं देखते भी है और खेला भी करते टूर्नामेंट भी होता है और यहाँ मेला भी लगता है और यह गाँव के यही रीति रिवाज़ हैं कि हमारे गाँव में कुछ भी होता है किरकेट कुछ भी तो पूरे फैमली के साथ अच्छे से मिल जुल कर देख देखते हैं और बहुत कु प्रकार के खेल हो गया खेलबे करते हैं और टूर्नामेंट भी होता है तो उसमें बहुत दूर दूर के लोग आते हैं दूर दूर के लोग आते हैं देखते भी है जिसको क्या पसंद है वह विकल्प और आते हैं कपन टूर्नामेंट भी जस फर जो पसंद है खेलने के लिए जो आज वह अपन जो आज कल के खेलते हैं और इसलिए हमारे संस्कृति भी आज के लिए खेल लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो कि अलग बाइ को नहीं बता सकते मद जो हमारे गाँव में मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है